हा मांखे गाना ॿुधण पसंदि आहिनि हिंदी गाना बि ॿुधंदी आहियां सिंधी गाना सिंधी भॼन बि पुस ॿुधंदी आहियां छोकि मांजो हुन सां समय बि पास थींदो आहे ऐं घर जा कम बि थींदा वेंदा आहिनि ऐं मांजा पसंदीदा कलाकार आहिनि किशोर कुमार लता मंगेश्कर पंकज उदास जी ग़जल बि मूंखे ॾाढी पसंदि आहे ऐं भॻवान झूलेलाल जा माता राणी जा बि भॼन मां ॾाढा ॿुधंदी आहियां और रोज़ु ॿुधंदी आहियां मांजी नित्य पूरी रोज़ु जी दिनचर्या में उहो शामिलु आहिनि हुन सां मुंहिंजो कम बि जल्दी लई वेंदो आहे ऐं मुंहिंजो मन बि प्रसन्न रहंदो आहे मां हुनखे ॿुधी करे ई पंहिंजो कमु सम ख़तमु कंदी वेंदी आहियां ऐं मांखे मूंखे संगीत में बि ॾाढी रुचि आहे संगीत स्थानिय संगीत बि ॿुधंदी रहंदी आहियां ताकि मांखे और पाण बि ॻाईंदी वेंदी आहियां हुनखे ॿुधंदे ॿुधंदे पाण बि ॻाईंदी आहियां संगीत गीत संगीत सभु ॿुधंदी आहियां